ہلو ہاں جی ہاں ہاں میں انشورنس ایجنسی سے بات کر رہا ہوں آپ کا نام جی اچھا اچھا آپ جاب کر ہوں ہوں اچھا اچھا ٹھیک ہے اوکے آپ جاب کرتی ہیں گورنمنٹ کی یا پرائیویٹ سکٹر میں کوئی اوکے اوکے تو ٹھیک ہے میڈم تو آپ کتنی تک کی جو ہے قسط جمع کرا سکتی ہیں اسی حساب سے میں پلان بتاؤں گا پر منتھ کے حساب سے آپ بتا دیجیے اچھا پانچ سو تک اوکے ٹھیک دیکھیے ڈوکومنٹس تو بس یہ کہ اگر آپ کے پاس پین کاڈ یا آدھار کاڈ ہو تو اپنے دو فوٹو اور آدھار کاڈ اور پین کاڈ کی فوٹو کاپی بس یہ لگے گا اور تو کچھ زیادہ نہیں ہے اور آپ کا ہاؤس نمبر وغیرہ وہ تو تمام چیزیں اس میں ایڈریس ہوگا سب کچھ ہاں اوکے اور دوسرا آپ پاسبک آپ کے اکاؤنٹ کی وہ بھی لگے گی جی تو آپ جو ہے فائیو منتھ ہاں ہاں بتا رہا ہوں میں تو آپ کا فائیو تھاؤزنڈ روپیز کا ایک پلان ہے جو آپ کو جو ہے پر منتھ دینا ہوگا فائیو تھاؤزنڈ روپیز اور اس میں جو ہے میم ہماری کمپنی آپ کو جو ہے وہ آپ کو چھ سال تک ایسا کرنا ہوگا ہاں چھ سال کا پلان ہے ٹھیک ہے میم تو اس میں آپ کے تین لاکھ ساٹھ ہزار روپئے کمپنی پہ جمع ہو جاتے ہیں تو آپ کو چھ سال کے بعد ہماری کمپنی سات لاکھ بیس ہزار روپئے کا بونس دیتی ہے اور اگر اس بیچ میں مان لیجیے آپ کے ساتھ کوئی درگھٹنا ہو جاتی ہے اور آپ اپنے پورے چھ سال کا کاریہ کال پورا نہیں کر پاتی ہیں تو بھی آپ کے گھر والوں کو جو ہے اس کا پورا اماؤنٹ ملتا ہے اگر بیچ میں ہاں بیچ میں ہاں ہاں انسورنس یہ ہوگا کہ جو بھی آپ کو اگر کچھ ایسا ہوتا ہے آپ کے ساتھ کوئی بھی درگھٹنا گھٹتی ہے تو جس بھی ہاسپٹل میں آپ جائیں گی تو اس میں جو بھی ٹریٹمنٹ ہوگا وہ کمپنی کی طرف سے آپ کا ہوگا آپ کو باقی کوئی چیک وغیرہ نہیں دیا جائے گا آپ میڈیکل فیس جو بھی ہوگا وہ آپ ہیلتھ انشورنس کمپنی میں لگائیں گی ہمارے یہاں اور اس کا وہ ٹریٹمنٹ کا جو بھی پیسہ ہوگا چارج وہ کمپنی خود پے کرے گی اوکے اوکے اوکے ٹھیک ہے میم